मधुबनी जिला संस्कृतिके सङ्गे सङ्गे शिक्षाके लेल भी बहुत आगाँ अछि एहि बेर आधुनिक क्लासेज कॉमर्स कोचिंग सेंटर पण्डौलके द्वारा बिहार राज्यमे पाँचम स्थान प्राप्त कयने छलथिए आइ कॉममे जे विद्यार्थी से मधुबनी जिलाके छलथि हे आओर एहि क्लासेजमे कॉमर्सके बहुत सुन्दर पढ़ाइ होइत छै एहिमे अहाँ अपन बच्चासभकेँ पढ़ा सकैत छियै आओर एहिके साथ साथ एकटा चित्रकला संस्थान मधुबनी चित्रकला संस्थान सौराठमे अछि जे कि ओतय अपन बच्चाके अहाँ एडमिशन करबाके हुनका मधुबनी पैन्टिंगसँ जुड़ल सभटा इकाइ बुझय के सिखय के अवसर प्रदान भऽ सकैत छै ओतय गर्ल्स होस्टल सेहो सुविधा छै आओर ओतय गेलाके बाद ओहि प्राङ्गणमे जखन अहाँ जेबै तऽ ओतय अहाँके ई अनुभव होयत कि हम मधुबनीमे छी कि सिडनीमे छी अहाँके ई सोचयमे कनि विचार करय पड़त ओकर प्राङ्गण ओहिना सुन्दर अछि आओर सभ व्यवस्थासँ व्यवस्थित आओर लैश अछि